जोंनि जायगायाव दावबायारिफोरा बेरायनो फैब्ला सम सम जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांगौ जायो जेरै बोथोर बोथोराबो सम सम माब्लाबा मोजां आरो गाज्रि जाना हायो बेनि अनगायैबो थानायनि बेनि अनगायैबो थानायनि थाखाय जोंहा माब्लाबा सम सम गेजेर गेजेर थानायनि आंखाल जायो जाग्रा आदार जाग्रा आदारनि बेलायावबो सम सम जेंना नुजाथियो बेनि अनगायैबो थांलाय फैलाय हान्था मेलानि बेलायावबो सम सम बोथोरजों ओम लामाफोरा गाज्रि जायो जायनि जाहोनाव बैफोर लामाफोरा थांनो हायै जायो नाथाय बेखौ समजों लोगोसे बैफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हानाय जायो